हलो जी हॅं जी कौन जी बोलिए अच्छा किसब लेबयके छलए मतलब कौन खेलके विषयमे अहाँ हमरासे लेबयके चाहै छी जानकारी कहलहुॅं एहिसे पहिने अहाँ ट्रेनिंगो लय रहलियै कत्तौ अखन हम कत्तौ ट्रेनिंग नहि करयछियै

अहाँके ट्रेनिंग लेबयके छलए कि अहाँके बच्चाके ट्रेनिंग लेबयके छलए अच्छा एखन नहि भेल छै तऽ कहिया अहाँ आबि रहल छी एतय हमारा एतय आबिऔ आ देखियौ डेमो लिय डेमो अहाँके नीक लागत तब अहाँ जोइन करु हमर एकेडमी त सीतामढ़ी मे छै पटनोमे छै जेत्तो अहाँके सुविधा बुझाय ओत्तो आबिके अहाँ लय सकै छी कोई दिक्कत नहि छै देखियौ देखियौ अहाँ ऐबे अहाँके पास किट सब छै नहि नहि नहि नहि देखियौ जे अहाँके लेबेके हैत जेना हेलमेट ग्लव्स बैट वगैरह इसब अहाँ ललेब ओतय नहि लेब तऽ एतय हमरा एतय हम ट्रेनिंग लियाबय छी ने एतय स्पोर्ट के दोकानो छै खेलके दोकानो छै एतय भी अहाँके मिल जाइत अहाँके मार्केट से सस्तामे एतय भेट जायत अगर अहाँके लेबैके हैत तखन हँ हम खुदसे प्रैक्टिस करबै छियै हम खुदसे दै छियै एक दू टा आओर ट्रेनर छै ओहो दै छे जी अहाँके अहाँके बैट्समैन बनेके अछि कि बॉलर ठीकछै तखन तऽ अलराउन्डर बनिए के जाउ छै बढिऑं बात छै ठीक छै अहाँ आबु आबिके देखियौ आब पहिने अहाँके यहाँ हम खेल देखब ओहि हिसाबसे अहाँके अन्डर नाइनटीन मे भी भेजब हमरा एतय से सब अन्डर नाइनटीन मे भी जाइ छै सब एतयसे खेलह हमरा एतयसे दू टा आई पी एल वगैरह मे भी गेल छलै आई पी एल वगैरह मे भी गेल छलै खेलह हमरा एतयसे कोचिंग के दू टा विद्यर्थी जी अहाँ आबु देखियौ नीक लागत अहाँ एतय ट्रेनिंग लिअ ओ अहाँ अबियौ अयलाके बाद भय जेतै